अच्छा जनाब अच्छा जी अस सैर सपाटा बी उत्थै करने गी जन्ने होन्ने अस भाई सैर सपाटा ते जादैतर ते अपने साढ़े इद्धर ते बड़ियां जगह न ते सैर सपाटा घुम्मन फिरन चली जन्ने होन्ने ते कन्नै अपने टब्बरै गी बी लेई जन्ने होन्ने ते कोई पैह्ली जगह दी गल्ल करचै जित्थें अस जन्ने होन्ने आं ते साढ़े कोई कोल गै कोई चार किलोमीटर दूर चार किलोमीटर दूर इक्क ओह् ऐ बने दा बगीचा अस बगीचे च अस जन्ने होन्ने कोई एह् उत्थें इक्क ढाबा जेहा खुल्ले दा जित्थें कोई रुट्टी दा बंदोबस्त होई जंदा ते जन्ने होने ते खाई लैने होन्ने कन्नै रुट्टी दा सिस्टम होई जंदा कन्नै सैर सपाटा होई जंदा ते होर इद्धर कोई जगह निं ऐ बड़ा मन करै ते वैष्णो देवी दा होई जन्ने वैष्णो देवी जाने दा ते बिंद दुख ऐ स्हानू ते अस कीऽ जन्ने ते ताईं गै जन्ने सुनो पैह्ला म्हाराज एह् होंदा कीऽ ते कन्नै माता दे दर्शन माता दे दर्शन होए स्हानू ते इक्क दिन लगदा जान दा ते रात दूऐ दिन घर कन्नै इक्क रात दी बाहर सैर करने दा गै मज़ा किश अलग ऐ ते कन्नै पंदरां सौलां किलोमीटर पैदल बी चलना नज़ारा ओह् अलग ऐ ते नज़ारा जेल्लै बंदा पैदल चला दा होऐ घरा आह्ले कन्नै चला दे होन दोस्त यार कन्नै चला दे होन ते उसलै नज़ारा किश होर गै होंदा ते कन्नै उत्थै जाइयै करने दर्शन ते दूऐ दिन पैदल औना पैदल औने ते फिर थकान होई जंदी मतलब म्हाराज चर्बी बड़ी घुलदी ऐ ते थकान होई जंदी पर फिर संतुश्टि होई जंदी ऐ पर थोह्ड़ा बहुत ते बल्के मेरा मन करग जन्ने बी अस उत्थें गै वैष्णो देवी दी जात्तरा ते एह् कुछ बी निं सोचे दा कि कदें कुदै पत्नीटॉप बी चक्कर लाई लैना चाहिदा चलो एह्दे पिच्छें सनासर बी चक्कर लाई औना शैल शैल जगह दिक्खने गी जगह ऐ दिक्खने आह्ली ऐ प्हाड़ियां पद्धरे पद्धरे मदान हरियाली खूबसूरत इलाका ते नज़ारा बनी जंदा ते गल्ल बात एह् ऐ की भई ते इंया अक्सर अस घुम्मनै फिरने गी जन्ने ते गल्ल होर ऐ जे बड़ा मन करी जाए भई बाग ए बाहु चली जन्ने ओह्बी कोई ठारां उन्नी किलोमीटर दूर ऐ उत्थें बाह्वे आह्ली माता दे दर्शन करी औने ते कन्नै उत्थें इक्क मच्छलियें दा ओह् इक्क बनाए दा घर जेहा जित्थें जाइयै मच्छियां गल्ल बात मुकदी इत्थें की भई फ्री टाईम अस घुम्मनै फिरने च बी बड़ा जादा बेह्ला टैम घुम्मनै फिरने च बी पास करने होन्ने ते इंया बी